ट्रेल रनिंग ऐं स्प्रिंट इंटर्वल असां कंदा रहंदा आहियूं इन जा काफ़ी ट्रेनिंग करिणी पवंदी आहे घण घणा ई ॾींहुं मैदाननि में ॾुकणो पवंदो आहे धीरे धीरे धीरे धीरे इन सां स्वास्थ्य लाभ बि थींदो आहे ऐं पोइ प्रतियोगिताउनि में भाॻु वठण बि मिलंदो आहे हालांकि असां कंहिं सुठे प्रतियोगिता में त भाॻु कोन वठी पायासीं पंहिंजे इस्कूलनि जे टाइम में ख़ूब भाॻु वरितोसि ख़ूब इनाम जीतासीं ख़ासि करे स्प्रिंट इंटर्वल में काफ़ी दौड़ में भाॻु वरितोसि उन में असांखे कोई दिक़त कोन हुई उन सां असां स्वस्थ रहियासीं हमेशह स्वस्थ आहियूं बि इन बि अॼु बि कोई दिक़त कोन्हे